हौ स्वप्नील आं कसो तूं कसो आहा हांव घट्ट चलता चलता हय चलता आमगे कितें हय या मरे केन्ना आमी प्लॅन करताले न्हू रे होळीक या म्हणून हय या या या मरे दोन दीस पयली या मरे हय येवया मरे येवया मरे तेगे बर्थडे केन्ना आं मागीर दोन दीस पयलीं गेल्यार सारके पावतले न्हू एक्चुली ट्रेनीन गेल्यार मातशें इकनॉमिकल आहलें न्हू पूण तिकेट मेळटा जाल्यार पोवपा पडटा बी मेळटा काय रेटींग मिस्टर हय ट्रेनीची ही बानगडी मरे हय हय या या ना जा फ्लायटीन तरी या रे ओके ओके हांव करतां हांव करतां बरें बरें पूण के केन्न खंयचे टायमार या सकाळीं या सांजजे या दनपार या केन्ना या बरें बरें ओके ओके ओके हांव चॅक करतां हांव चॅक करतां ओके ओके आनी प्लॅनींग कितें मागीर होळी पावलें कितें होळीचें

बरें बरें वेरी गूड वेरी गूड नायस बरें बरें बरें म्हागेले दोन फ्रेंड आहा तेंकाय हाडटा तर हय हय हाडटा मरे तेका हाडटा हाडटा हाडटा पयता तो येत जाल्यार पयता हांव फोन करता तेका येत जा तेका हाडटा

हय हय खूब दीस जाले हांवूय वचना घरा हय हांव पयतां हांव पयतां हांव पयतां बरें बरें ओके ओके ओके रा